हाँ ट्रैवल ऑफ़िस से बोल रहा हूँ जी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ ओके ओके तो आप कितने लोग हैं टोटल ओके दस लोग हैं तो आप ट्रैवल से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें आपका लगेज जो सामान रहता है वह पीछे भी बन जाएगा अच्छे से और ऊपर भी जो सामान रखने की रहती है जगह वो अच्छी रहती है और आप ए सी कंपार्टमेंट से जाएंगी कि नॉन ए सी से ए सी से जाना चाहेंगी आप तो उसका एक किलोमीटर का रुपीज़ जो रहता है हमारा वो तेरा रुपये पर किलोमीटर रहता है और नॉन ए सी का रहता है दस रुपये पर किलोमीटर तो आप ए सी ज़्यादा प्रिफ़रेंस देंगी ए सी से जाना चाहेंगी

तो आपको जबलपुर से ग्वालियर आना है ओके तो वहाँ से भी आपको फिर ग्वालियर में भी आने जाने के लिए आपको कुछ चीज़े लगेंगी घूमने के लिए ट्रेवल के लिए गाड़ियाँ लगेंगी तो उसकी भी बुकिंग करानी है साथ में

रहने का देखिए हमारा एक कम्पनी है रिषी रेजीडेंस करके उसके साथ टायअप है अगर आप उसमें रहती हैं तो पंद्रह सौ रुपये सिंगल बेडरूम है और दो हज़ार से पच्चीस सौ तक के आपके डबल डबल बेडरूम है तो आप सिंगल रूम में रहेंगी या डबल बेडरूम में रहेंगे के एक एक और है थर्ड च्वाइस आपके पास एक पूरा हॉल है उसमें आपको एक लेड बाथ मिलेंगी जिसमें लेड बाथ में एक कमोड रहेगी और एक इंडियन रहेंगी तो आप किसी हॉल में ही लेंगी या सिंगल बेडरूम या डबल बेडरूम ओके तो डबल बेडरूम आपके दो से और आपको उसमें हीटर भी इंक्लूडेड रखना है या नहीं रखना है क्योंकि हीटर के हमारे अभी एक्स्ट्रा चार्जेज़ लग रहे हैं हीटर के हैं दो सौ रुपये एक रात एक दिन एक रात का तो वो आपका पड़ जाएगा पच्चीस सौ सत्ताइस सौ रुपये का एक रूम पड़ेगा तो उसके हिसाब से पाँच रूम

हाँ हाँ नहीं उससे आप बिल्कुल टेंशन फ़्री रहिए वो हमारे जो ड्राइवर ने वो उनको पहले ही बहुत ट्रेन किया जाता है उसके बाद ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक प्रोसेस होने के बाद तो आप उनसे आप टेंशन फ़्री रहिए आपको बिल्कुल अच्छी गेरेंटी के साथ कहता हूँ कि आपको अच्छी सर्विस दी प्रोवाइड करेंगे हम लोग अच्छी सर्विस देंगे आपको

हाँ ट्रेवल ट्रैवलर जो रहती है वो वैसे ही बड़ी रहती उसमें कुछ कुछ सीटें एक्स्ट्रा रहेंगी आप उसमें बच्चों को अलग से रख सकते हैं और सो भी सकते हैं आपको सीट बेंड डाउन भी हो जाती है पूरी उसमें आप टेंशन फ़्री रहिए टोटल

यहाँ से आप एक दिन में पहुँच जाएंगी वैसे तो जैसे आप जो भी टाइमिंग चुने कि आप सुबह इस्टार्ट करेंगी जाना मतलब सुबह आप निकलेंगी जबलपुर से तो शाम तक आप ग्वालियर पहुँच जाएंगी ओके मैं कर देता हूँ ओके तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ इरम ख़ान ओके आपका कॉन्टैक्ट नम्बर यही वाला है न ओके मैं आपकी बुकिंग कर देता हूँ एक मैसेज आएगा तो आप उसमें कन्फ़म कर दीजिएगा हाँ ठीक है ऑनलाइन कर दीजिएगा आप क्यू आर कोड मेरा ड्राइवर दे देगा आपको ओके थैंक यू